मेरे यहाँ डॉक्टर की तो कमी है ही उसके बाद ना कोई यहाँ टेनिंग सेंटर है ना कोई शैक्षणिक संस्थान है सर्जन मेडिकल या नर्सिंग होम यहाँ कुछ नहीं है जिसके कारण यहाँ के बच्चे कोटा दिल्ली बॉम्बे कहाँ कहाँ जाते हैं और वहाँ से अपना कोर्स पूरा करते हैं कोर्स पूरा करने के बाद आते हैं तो यहाँ कोई नर्स बनता है कोई मेडिकल इस्टोर पर रहता है कोई अपना डॉक्टरी का काम करता है जिसके कारण छात्र यहाँ के बहुत ही जो है से दुखी हैं जो यहाँ अगर पास में होता तो उनको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं होती ना दिल्ली जाने की ज़रूरत होती ना मुंबई जाने की ज़रूरत होती जिसके कारण वे जाते हैं वहाँ रहते हैं कोर्स करते हैं कोई डॉक्टर का कोर्स कोई नर्स का कोर्स कोई मेडिकल या कोई नर्सिंग का कोर्स करता है करने के बाद जैसे तैसे अपना यहाँ आकर के अपना लोग नर्सिंग या मेडिकल में अपना जुट जाता है अगर यहाँ रहता तो बहुत ही बेहतर होता लेकिन यहाँ तो है नहीं और डॉक्टर की कहेंगे तो डॉक्टर का भी जो ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का भी ट्रेनिंग देने के लिए कोई जो है से संस्थान नहीं है यहाँ इसीलिए वे भी दूर दूर जा दूर दूर ही जाते हैं जिसका कारण है जो यहाँ के लोग जाते हैं या गाँव से बाहर जाते हैं उसके बाद ही जो है से लोग अपना वहाँ से सीख ऊख कर के आते हैं उसके बाद कोई डॉक्टर बनता है कोई जो है से नर्स बनता है कोई मेडिकल लाइन में जाता है कोई अपना जो है से डॉक्टरी का जो है से डिस्पेंसरी खोलता है यहाँ कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है मेडिकल कॉलेज होता तो वहाँ तो नहीं जाना होता इसीलिए लोग जाते हैं बाहर बाहर जाते हैं वहाँ से अपना सीखकर के कोर्स करके आते हैं उसके बाद अपना सब अपना अपना जो है से लाइन जो है उसमें जो है से अपना सेटल हो जाते हैं यही कारण है इसीलिए यही सब बात है और डॉक्टर का भी यहाँ बहुत ही कमी है स्वास्थ्य का तो साफ़ ही जो है से बद से बदतर स्थिति है जो अगर यहाँ कोई संस्थान शैक्ष शैक्षणिक संस्था या नर्सिंग होम मेडिकल होम यह सब अगर होता तो आदमी को यहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती लेकिन ऐसा तो कोई बात ही नहीं है इसीलिए अपना लोग जिसका जो है वह अपना जाता है गरीब का बच्चा इसमें नहीं वहाँ तक जा पाता है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ रहना होता है और यहाँ अगर अगल बगल में रहता तो लोग जाकर के और अपना अब जाता और आता है उसके बाद अपना घर का काम भी कुछ कर लेता है इसीलिए छोटे तबके के लोग के लिए वहाँ जाने का उतना नहीं है जो है से संभव नहीं है इसी के कारण जो लोग अपना पैसे वाले हैं वे अपने बच्चा को कोटा भेजते हैं दिल्ली भेजते हैं कहाँ कहाँ भेजते हैं विदेश भेजते हैं उन्हीं का बच्चा मेडिकल नर्स सर्जन यही सब जो है से होता है इसलिए आस पास में अगर संस्थान रहता तो यहाँ नीचे तबके के लोग भी जो है से उसको अपने बच्चे को जो है से वहाँ एडमीसन करवाते वहाँ कोर्स करवाते उसका भी कुछ भविष्य आगे का सुधर सकता था लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इसीलिए नीचे तबके के लोग के लिए यह नहीं है अगर यहाँ आस पास में यह रहता तो नीचे तबके के लोग भी जो है से वहाँ अपने बच्चों का एडमीसन वहाँ करवा सकते थे इसीलिए यहाँ का स्थिति बुरा ही है यही है